असांजा लोकप्रिय नत नृत्य आहिनि सिंधी डांस आहे पंजाबी डांंस आहे भरतनाट्यम आहे कथककली आहे फोक आहे ऐं उन्हनि सां गॾु जेको अॼुकल्ह हलनि था पिया लॉकिंग पॉकिंग हिपहॉप ऐं गोवा जो डांस आहे असम जो डांस आहे मेघालयनि जो डांस आहे